हमसब ई कृषि श्रमिक छी किसान टाइपके लेकिन जइसे हो गेलै कोइ भी काममे जइसे अकेले तऽ आदमी खेती बाड़ी करि नहि सकै छै करैलए जन मजदूर ई चाही आओर जन मजदूरके लेल गाँवमे खोजैलए पड़ै छै मिलला मिलै छै जन मजदूर आओर जन मजदूरके आजकल किसानसबके जे हइ फसलमे फाइदा नहि हइ ज्यादा जतना पूँजी फँसाबै छै जइसे जतना खर्चा करै छै खेती बाड़ीमे बस ओतना ही इनकम होइलक आओर कभी कभी एहन भी होइ छै जइसे खेती आजकल एगो जुआ टाइपके हो गेल खेतीमे सबकिछु केलक पैसा लगेलक पानि पटावा सिँचाइ केलक सबकिछु केलक फिर भी सुखाड़ मौसम अभीके मौसमके ही देख लिअ जइसे एतना गरमी पड़लै एतना धूप जे सूखा फसल उम्मीद नहि छै कि अबकी बार फसल हो पइतै लेकिन किछु थोड़ा बहुत जे होतै से किसानके लेल ठीके होतै आओर जे भी किसानसब मिललक काम करैवला तऽ ओसबसँ चार्ज केलक जेना हमसब सीतामढ़ीमे एतना कमाइ छी शहरमे एतना हमरा सबके रोज मिलैए आओर ओतना ही रोज हमसब भी रोज मजूदरके किछु पचास रुपैआ कम दैके देली हमसब गाँवमे खेती बाड़ीमे जन मजदूरके रखली तऽ देली आओर इएह जे ओकर बाद हमसब जन मजदूरके खाना वाना घरसँ अपने घरसँ बनिके गेलक जन मजदूर खेलक पिलक आओर काम वाम केलक जाहि दिनके काम हइ ताहि दिनके काम केलक काम केलाके बाद ओकरसबके हमसब पइसा वइसा देली हऽ आओर अपनो भी भिड़ल रहली हऽ खेतीमे काम उम कइली आओर ईसब आओर जइसे मजदूर सबके दिक्कत होइ छै एहिसबमे कियाकि जे भी किसानी करैवला अधिकांशतः अपने खेत करैवला आदमीसब हइ जे भी दोसर हइ तऽ कहीँ ड्यूटी पकड़ले हइ तऽ कहीँ आओर बेगारीवला काम करै हइ कहीँ आओर लेबरेवला काम करै हइ तऽ ओकरासबके देखैके पड़ै छै कब ओकरा पास छुट्टी हइ आओर छुट्टीमे ओकरा पास काम धन्धा नहि हइ तऽ ओकरासबके लऽ गेली बुलाके किसानीवला काम करबैली